ग्रां ते शैह्रें दे स्कूलें च बड़ा गै फर्क होंदा की कि भला केह् दस्सां ते केह् गलांऽ एह् फर्क होंदा श ग्रां दे स्कूलें च एह् होंदा कि हून नेईं ओह् न इन्नियां होर शैह्र इन्नियां निं होंदियां जेल्लै बच्चे अपना नाश्ता लेई औंदे ते ओह् बच्चे जेह्ड़े ओह् ते कुछ बी लेई जान जेह्ड़े बचैरे मां प्यो न गरीब लोकें जि'नें रात कुतै चने सेड़े दे होन ते कुछ सेड़े उ'ऐ फुलके पाइयै ते अपने बच्चें गी देई ओड़दे ते भाई शैह्रें स्कूलें च केह् होंदा ओह् आखदे भाई उत्थै एह् सै सिस्टम होंदा ऐ नेईं भाई अज्ज सारे बच्चे मैग्गी गै लेआंगन ते टिफनै च मैग्गी गै पाइयै देनी भाई अज्ज सारे बच्चे लेआंगन ओह् मां प्यो कोल नेईं बी पैसे होन उ'नें फिर बी मैग्गी पाइयै देनी ग्रां दे स्कूलें च च ध्याड़ीदार लोक होंदे ते ग्राईं स्कूलें च केह् होंदा कि नेईं भाई ओह् अज्ज भाई में ओह् ध्याड़ियां लान गेदां कुतै बाह्र गेदां भाई मी फीस जेह्ड़ी ऐ ओह् च'ऊं म्हीनें बाद गै देगा भाई ते ग्रां दे स्कूल बल बलगी लैंदे हां भाई एह् ध्याड़ीदार बंदा ऐ एह्दी आनगे एह्दे पैसे ते तां गै फीस देग शैह्री स्कूलें भला बलगदे ओह् आखदे इन्ने तरीकै गी फीस होनी गै चाहिदी ते ओह् फिर नेईं फीस देन ते फिर दस रपेऽ फाइन उप्पर गै करी ओड़दे साढ़े ग्राईं लोक अपनी खेती बाड़ी दे उप्पर जींदे जेल्लै फसल होग ते भाई अहें जेल्लै फसल होग ते उसलै गै फीस देगे ते शैह्रें दे स्कूलें च थोह्ड़ी दिखदे हां शैह्रें दे स्कूलें च भाई फंक्शन होङन भाई अज्ज कल्ल बसाखी दा फंक्शन ऐ ते कल्ल सारें गै सारें पीले कपड़े पाइयै औने ई ओ भाई सारें गै बसंत पचंमी ऐ भाई सारें गै पीले कपड़े पाइयै भाई मास्टरें बी पीले कपड़े पाइयै औने भाई मा स बच्चें बी पीले कपड़े ओह् भाई कुसै कोल पीले अगरा गरीब कोल नेईं बी होंग पीले कपड़े ओह केह् करै ओह् भाई फिर ओह् केह् करग ओह् रातों रात पैह्लें कपड़ा लेआग ते फिर उस्सी भाई सलाग वर्दी पीला कपड़ा सुआऽ सूटै गी बनाई देग ते फिर ओह् बच्चा पाइयै जाग शैह्री स्कूलें च एह् करदे ग्राईं स्कूलें च केह् नेईं होर जैदा बधावा दिंदे भाई पीला ओह् बचारा नेईं पीला पीले पीला सूट होग ते चुन्नी लेइयै गै आई जाग ओह् एह् ग्राईं शैह्री स्कूलें ते ग्रां विलेज दे स्कूलें च फर्क विलेज दे बच्चें कोल नेईं पैसे होङन ते ओह् भाई चिट्टे बूट पाइयै गै आई जंदे भाई ओह् नेईं उ'नें गी भाई शैह्री स्कूलें च जाना पूरी वर्दी च बच्चा होना चाहिदा सब कुछ होना चाहिदा ओह् फिर ओह्दे आस्तै पैसे चाहिदे शैह्री स्कूलें च अडमिशन फीसां इन्नियां इन्नियां रक्खी दियां ते ग्राईं स्कूलें च अपने पंज सौ रपेआ फीस लेइयै ग्राईं स्कूलें दे जेह्ड़े प्राइवेट स्कूल न ओह् अपने पंज सौ रपेआ फीस लेइयै बी बच्चें गी पढ़ाई ओड़दे ते इत्थू दियां मैडमां जेह्ड़ियां अध्यापक जेह्ड़े होंदे ओह् तिन्न तिन्न चार चार ज्हार रपेआ तनखाह् लेइयै अपनी लेइयै ते पढ़ाई ओड़दे शैह्री स्कूलें च भाई मैडमे मैडमें दा बी स्टै ओह् पूरा होंदा उ'नें गी बी पैसे मते देने पौंदे करने पौंदे ते पूरा ओह् होंदा ते ग्राईं ग्राईं स्कूलें च पढ़ांदे सब कुछ करदे ते शैह्री स्कूलें च बी उ'यो गै पढ़ांदे ग्रां दे स्कूलें च पूरा प्यार होंदा सब कुछ होंदा एह् गल्ल होंदी एह् भाई ग्रां च रौह्ने आह्ले ते ग्रां च गै पढ़ना ओह् कु'त्थै गरीब लोक जेह्ड़े ऐ ओह् बस्सें दा कराया देई देइयै ते शै शैह्र स्कूल पढ़ने आस्तै भेजन पैह्लें ते ओह् दो दो ज्हार रपेआ ते पैह्लें गड्डियें दा कराया देन ना ते फिर ओह् उ'नें शैह्री स्कूलें च भेजन ओह् बस्सें दा कराया उं'दा बक्खरा फीसां बक्खरियां फिर उं'दे पूरे ओह् होंदे इस करियै ग्रां च रौह्ने आह्ले लोकें गी ग्रां च गै पढ़ना चाहिदा बच्चें गी कि उत्थै बी पढ़ाने आह्ले होंदे ग्रां दे बच्चे गै चुक्कियै ते शैह्रें च चली जान ते फिर ग्रां ग्रां च जेह्ड़े स्कूल खु'ल्ले दे होन ते उत्थै ग्रां दे स्कूलें च कु'न्नै पढ़ना एह् बी गल्ल ऐ निं ग्रां च बी पढ़े लिखे दे लोक होंदे तुस जुत्थै बी चली जाओ कुतै बी जाओ तुस बाह्र जाओ ते उत्थुआं ग्रां दे गै लोग उट्ठियै जेह्ड़े ओह् बाह्र गेदे होंदे बाह्र जाइयै मकान बनाए दे होंदे होने आह्ले होने गी ते दरअसल ग्रां दे गै रौह्ने आह्ले होंदे ओह् होंदे ते ओह् ग्रां दे गै रौह्ने आह्ले पर शैह्रें शैह्रें जाइयै उ'नें उत्थै जाइयै मकान पाए दे होंदे ते होंदे ते पिच्छुआं ग्रां दे गै ना ते श शै शैह्र कि'यां बनदा ग्रां दे लोग चुक्कियै उट्ठियै शैह्र गेदे होंदे ते ओह् शै सिटी गेदे होंदे ते सिटी सिटी च गै उ'नें स्कूल खोह्ल्ले दे होंदे ते ओह् सिटी आह्ले स्कूल बनी जंदे पढ़ने आह्ला जेह्ड़ा मनुक्ख ऐ बच्चा ऐ मनुक्ख ऐ ओह् ग्रां च बी पढ़ी जंंदा ते शैह्र शैह्र च जाना कोई उत्थै कोई जरूरी अस ग्रां गै छोड़ियै चली जागे ते साढ़े खेतर बाड़ियां सब किश जेह्ड़ा ओह् कु'न्नै सांभनियां खेतरें खेतरें गी गै नाज निं होग ते देश च नाज फसल कु'त्थुआं जाग इस करियै ग्रां च गै रौह्ना ग्रां दी ब्हा बड़ी शैल होंदी ठंडी स्वच्छ शुद्ध ब्हा होंदी इत्थै साढ़ा पालन पोशन शैल होंदा सानूं कोई बमारियां नेईं लगदियां अच्छी स्वच्छ ब्हा मिलदी शैह्रें च केह् ऐ निक्के निक्के मकान बनाए दे लोकें ते उत्थै र'वा दे ते बड़ा शैह्र शैह्रें च रौह्ना कोई ओह् निं ऐ जुत्थै जुत्थै दी तुं'दी धरती ऐ जुत्थै दा तुं'दा जनम दाता धरती ऐ उत्थै गै रौह्ना खरा ते उत्थै गै बच्चें गी पढ़ाना बी शैल ऐ इस करियै ग्रां दे स्कूलें च ते शैह्रें दे स्कूलें च कोई फर्क निं होंदा सिर्फ बच्चा पढ़ने आह्ला होना चाहिदा ते अध्यापक पढ़ाने आह्ला होना चाहिदा ते ओह् भामें ग्रां च पढ़ै ते भामें ओह् शैह्र च पढ़ै भाएं ओह् ग्रां च अध्यापक पढ़ाए ते भाएं ओह् शैह्र च पढ़ाए सारें गी इक्को लेआ गै शैल ज'गा रौह्ना गै ठीक ऐ ग्रां च र'वो शैह्रें च र'वो पर बच्चा जेह्ड़ा ओह् पढ़ने आह्ला होना चाहिदा ग्रां ते शैह्रें दे स्कूलें च कोई फर्क निं ऐ